हां जी नमस्ते हां जी हां महां इ'यां असें तोआईं जाना हा हरिद्वार प्रेम नगर गड्डी शड्डिये दा इंतजाम है थोआड़े कोल केह्ड़ी केह्ड़ी गड्डी ऐ नोवा करी लैगे अच्छा ते सोआरियां साढ़ियां कोई पंज छे होई जानियां न अच्छा ते नोवा गै करी लैगे ते फ्ही असें रस्ते च बी अगर रुकना होग ते फ्ही कराये दा केह् कोई जैदा निं ना लग्गग अच्छा ते फ्ही असें लेई जाएओ आइयै रेआसी दा सोलां तरीक जाना असें ठीक ऐ फ्ही लेई जाएओ वा धोखा निं दियो असें ठीक ऐ फ्ही